मैं एक दिन शाम को बाहर टहलने की लिए निकला था तो मुझे एक शैम्पू कंपनी का एक एजेंट मिला जिसने अपने शैम्पू के बारे में मुझे बताया तो उसके केहने पर मैंने वो शैम्पू खरीद लिया जब मैं घर लाया और मैंने उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मुझे उसकी खुशबू जो थी वो बहुत ही बहुत गंदी लगी और मैंने शायद मुझे लगा कि ये अच्छा होगा लेकिन आगे जब मैंने उसको यूज़ किया तो मेरे सिर में खुजली भी होने लगी फुंसियाँ भी होने लगीं और रुसी भी बढ़ने लगी और मेरा बालों का भी सफेद होने लग गए तो मैं ये कहूँगा कि ये शैम्पू बहुत ही गंदा है और कोई भी इसको यूज़ ना करें मैं उसकी बातों में आ गया उस सेल्समैन की और उसने अपनी कंपनी और शैम्पू की काफ़ी बहुत बड़ाई की थी लेकिन बिल्कुल निहायती घटिया और लोकल क्वालिटी का शैम्पू है जो मैं बिल्कुल अब आगे से यूज़ नहीं करूँगा और ना ही किसी को कहूँगा कि कोई इसको यूज़ करे